हँ हम पहुँचि गेल छी अपना ड्यूटीपर पहुँचि गेल छी तब काज कऽ रहलिए हेँ हँ काम तऽ बहुत नीक जकाँ भऽ रहल छै सब बच्चा नीक जकाँ अबै छै दिक्कत हइ किछु यहाँपर जरूर लेकिन अहाँ नहि अबै छिए एक दिन अहाँके यदि विजिट करतिए तऽ जे किछु दिक्कत छलैए तकरा तऽ कमसँ कम देखतिए अहाँ दिक्कत यहाँपर चलि रहल छै जे बच्चा सबके किछु दिक्कत हँ तऽ आओर काम रहैए तऽ लेकिन एक दिन आके एतऽ विजिट करिऔ कि बच्चा सबके की दिक्कत होइ छै कोना रजिस्टर मेन्टेन होइ छै भराइ छै कि एब्सेन्ट लगै छै कि कोना काज चलि रहल हइ एहिपर कनि अहाँके आके देखऽके जरूरी छै विजिट करऽके काज छै सम्भालि रहल हइ बहुत अच्छासँ लेकिन एक दिन अहाँके अएबाके काज एहि दुआरे छै कि कमसँ कम अएबै तखन ने हमसब सिखबै कि काज नीक जकाँ कऽ रहलिए हइ कि एहि काजमे किछु कमी छै तऽ अएबै तखन हम समझि जेबै कि काज निकलतै आओर नहि एना तऽ हम अपन मोनसँ नीक जकाँ कइए रहलिए हइ हँ आओर सब स्टाफ टाइमपर अबै छै खानामे तऽ कनि कम दिक्कत लेकिन पानिके दिक्कत हइ यहाँपर साफ पानि बच्चाके पिएके लेल नहि मिल रहल हइ यहाँपर कमसँ कम दुइओ डिब्बा दू लीटर दू दस लीटरवलामे मँगबा देबै तऽ ठीक रहतै दसे लीटर पानि रहतै तऽ फिर भी बच्चाके किछु सहूलिअत रहतै हँ तऽ सम्भालि रहल हइ बहुत नीक जकाँ नीक जकाँ चलि रहल हइ लेकिन एक दिन कोशिश करू अहाँ खुद आबऽके ताकि अहाँ चलि आएब तऽ किछु सेन्टर भी विजिट भऽ जेतै आओर किछु हमसब भी समझि लेबै कि हमसब कि काज सही कऽ रहलिए कि किछु गलत भऽ रहल अइ ताकि अपना मोनसँ सही काज कऽ रहलिए लेकिन अहाँके काज अछि कि एक दिन आबिके एकरा विजिट कऽ दिअ ताकि नीक चलै छै या नहि नीक चलै छै से अहाँके कहबाक जरूरी छै हँ काम करबाक इएह नियम हेबाक चाही कि अपना टाइमपर जाके अपन एटेन्डेन्स बनाउ आओर समयसँ देखिऔ कोन बच्चा कहाँ हइ कि खाना खेलकै कि नहि खेलकै कतेक बच्चा चलि गेलै हँ कतेक बच्चा हइ ईसबके निगरानी करै पड़ै हइ ने हँ तऽ काम तऽ कऽ रहल छी हमसब ठीकसँ लेकिन हमर कहबाक इएह अछि कि एक दिन आबिके अहाँ विजिट कऽ दिऔ बच्चा सबके किछु पुछिऔ कि यहाँपर पढ़ाइ लिखाइ नीक जकाँ चलि रहलै हइ यहाँपर काम नीक जकाँ चलि रहलै हइ ठीक हइ राखू